وقت کے ساتھ لوگوں کی زبان میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے جیسے کچھ لوگوں کو انگریزی سیکھنا اچھا لگتا ہے تو وہ انگریزی سیکھتے ہیں اور اسے ہی بولتے ہیں کچھ لوگوں کو اردو بولنا اچھا لگتا ہے ایسے ہی بہت لوگ انگریزی ہندی اردو کے علاوہ اور باقی ملکوں کی زبان بھی بولتے ہیں جو انہیں اچھا لگتا ہے جیسے اور باقی لوگ کچھ لوگوں کے ساتھ رہ کے ایسی زبان سیکھ لیتے ہیں جو اچھی نہیں ہوتی جو بری زبان ہوتی ہے پر ان لوگوں کے ساتھ رہ کے وہ لوگ ان کی ہی زبان بولنے لگتے ہیں اور ان کی زبان سیکھ لیتے ہیں